भुरगीं आयज कालचीं चडशीं जाणां मोबायलाचेर आसता टी व्ही पयतात आणी सोशल मिडिया प्लेटफॉर्मसार कंटेंट पयतात मागीर जीं ल्हान भुरगीं आसात तीं खेळण्यां वांगडा खेळटात थोडी भुरगीं मोबायलाचेर विडियो गेम्स खेळटात थोडीं भुरगीं आवटडोर गेम्स खेळटात जशें की स्विमींग स्पोर्ट्स जालो जसो बास्केटबॉल वॉलीबॉल थ्रोबॉल क्रिकेट फुटबॉल खूब कमी अशीं भुरगीं आसात जीं बुकां वाचतात थोडी भुरगीं आर्ट एंड क्राफ्ट खेळटात पेंटींग करतात क्लेया वांगडा खेळटात डी आय वाय क्राफ्ट करतात बोर्ड गेम्स आनी पजल्स खेळटात जशें की मोनोपॉली चॅस सॉल्विंग पजल्स लुडो सापसिडी लिसनिंग म्युजीक ऑर पॉडकास्ट लर्नींग थोडी भुरगीं नवीं जी स्किल्स आसा जी लर्न करता जशें की कोडिंग जालें लर्नींग इंस्ट्रुमेंट जशें की तबला गितार सितार पकवाज घुमट शामेळ कासाळें थोडीं भुरगीं जेवण कशें रांदप हें शिकतात भुरगीं आयज कालचीं आपल्या फ्रेंड्सा वांगडा खूब आपलो वेळ घा घालयतात विडियो कॉलार मागीर ऑनलायन गेमिंगार आणी भोंवपाक वचपाक पार्कान बीन मजा करपाक